स्कूल में दाख़िलो वठण लाइ फीस त सभिनि स्कूलनि में वठंदा ई आहिनि त खाली सरकारी स्कूल में मुफ़्ति पढ़ाई हूंदी आहे ऐं जे कड़े मार्कूं सुठियूं आहिनि त स्कॉलरशिप बि असांखे मिलंदी आहे ऐं मुंहिंजा माउ पीउ त फीस ॾेइ स्कूल में दाख़िलो करायो हुयो शायदि त हुन वक़्ति चारि हज़ार भरिया हुआ हुननि